हां जी मैम ज्वेलरी शॉप से बात कर रहे हां जी मैम बताइए आपको किस टाइप की ज्वेलरी खरीदना है नेकलेस किस किस टाइप का चहिए था आपको हाँ हां जी मैम बन जाएगा पायल की नई डिज़ाइन हाँ सारे प्रकार के पायल रखते हम पायल रखते है बिछिया रखते हैं लोग रखते है इयरिंग रखते है किस टाइप की पायल किस टाइप की पायल लेना है आपको अच्छा मैरी के लिए ठीक है मैम आ जाइए आप हमारी शॉप पे सुबह नौ बजे से पाँच बजे तक हमारी शॉप खुली रहती हैं हां जी मैम घर आ सकते हैं आप ठीक है मैम आपका नंबर दे दीजिए मैं आपको वाट्सअप कर दूँगी तो कब तक आना है आपको आपके घर हमें कब तक आना है

ठीक है मैम ठीक है मैम थैंक यू